क्या हो गया सर बढ़िया है सर एक दम बढ़िया है

सही है सर जो भी आपने सजेस्ट किया उसके अनुसार बहुत सही चल रहा है जी सर उठा लेगा जी सर जी सर जी बिल्कुल जी सर जी नहीं नहीं सर प्रॉपर आएंगे हम करने आएंगे

जी सर जी सर बिल्कुल

जी सर जी जी सर मैं कोशिश करूँगा पूरा कि मतलब आप ही के बताए गए अनुसार उसी के हिसाब से खेलूँगा और डिफेंस

बिल्कुल

सर एक क्वेश्चन है जैसे हम जब भी डिफेंस करते हैं ये बैठ के तो ये राइट हैंड पैर मेरा आगे की तरफ़ जाता है तो ये क्या सर ये आगे की तरफ़ ले जाना फिर राइट हैंड पैर को राइट हैंड को तो ये क्या जी सर बिल्कुल

ठीक है सर जी सर थैंक यू सर